ميرے پاس مختلف قسم كى كتابيں ہيں جيسے ديوانِِ غالب كلياتِ اقبال كلياتِ جون اِيليا فِكرِ غالب اور اِبن صفى كے ناول وغيرہ اِن تمام كتابوں ميں سے ميں سب سے زيادہ اِبن صفى كے ناولوں كا مطالعہ كرتا ہوں جن ميں عمران سيريز ميرى محبوب سيريز ہے اِس كى زبان بےحد دلكش اور پُرلطف ہے اِس كى سب سے خاص بات يہ ہے كہ يہ تھكے تھكے اور بوجھل لمحات كے ليے اكسير كا كام كرتى ہے اِن ناولوں كو پڑھنے كے بعد پَست حوصلے بھى بلند ہو جاتے ہيں طبيعت خوش ہوتى ہے اور سكون كى وہ دولت عطا ہوتى ہے آپ كو يہ بھى بتا دوں كہ اِبن صفى اردو كے سب سے زِيادہ پڑھے جانے والے ناول نگار ہيں اُن كا مطالعہ ہى نہيں بلكہ مشاہدہ بھى عميق تھا وہ شاعرى اور ادب كے ساتھ ساتھ تاريخ فلسفہ جنسيات اور سائنس كے بھى شناور تھے اُن كا يہ شعر مجھے بےحد پسنديدہ ہے جو كہہ گئے وہى ٹھہرا ہمارا فن جو كہہ نہ پائے نہ جانے وہ چيز كيا ہوتى